السلام علیکم میرا نام عبد الوحید ہے اور میں نے حال ہی میں ایک دکان شروع کی ہے جو مثلاً کپڑے کرانے موبائل ایکسیسریز وغیرہ کا کاروبار کرتی ہے میری دکان کا نام ہے اور یہ میں واقع ہے میری خواہش ہے کہ میں اپنے کاروبار کو قانونی دائرے میں رکھتے ہوئے تمام ٹیکس کے ضوابط کی تعمیل کروں اس لیے میں جی ایس ٹی رجسٹریشن کے لیے درخواست دینا چاہتا ہوں میری کاروباری سرگرمیاں اس طرح کی ہیں مستقبل میں میں آن لائن فروخت یا دوسرے شہروں میں بھی توسیع کا ارادہ رکھتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ نمبر ایک مجھے کن کن دستاویزات کی ضرورت ہوگی نمبر دو کیا میں خود آن لائن رجسٹریشن کر سکتا ہوں یا مجھے کسی جی ایس ٹی کنسلینٹ کی مدد لینا ہوگا اور لینی ہوگی نمبر تین رجسٹریشن کے بعد میں کس طرح ریٹرن فائل کروں گا نمبر چار اگر میری سالانہ آمدنی دو زیرو لاکھ سے کم ہو تو کیا پھر بھی رجسٹریشن ضروری ہے نمبر پانچ کمپوزیشن اسکیم میرے لیے بہتر رہے گی یا نارمل اسکیم برائے کرم مجھے اس بارے میں رہنمائی فراہم کیجیے شکریہ